हमर नाम राम कुमार कामती यऽ हम पाली गाँवके पूबारि टोलके निवासी छी आओर हमरा गाँवमे सब सऽ मिथिला अंचलमे जे छै मन्दिर पूजा संस्कृतिमे बहुत महत्व छै जेनाकि मेन हमरा सबके भऽ गेल छठि परब जे एक दिन खरना एक दिन सँझुका अर्घ्य एक दिन भिनसुरका अर्घ्य ओकरा बादमे हमसब ओ प्रसाद ग्रहण करै छी पोखरिके सजबै तजबै छी धूम धाम सऽ सब भाय बहिन मिल करि कऽ मनबै छी मिलबै के बादमे भिनसुरका अर्घ्य मे प्रसाद खाइ छियै प्रसाद खायके बादमे सब सुति जाइ छै फेर उठै छै तऽ अपन ककरा की भेलै नहि भेलै सब किछु देखै छियै ओकरा बादमे दोसर स्थान पर आबि जाइयौ हमरा ओहिठाम चौड़चन होइ छै चौड़चनके साँझुका अर्घ्य देल जाइ छै जेकि सब कोइ ठेकुआ पूरी भूसबा सब बनै छै ओहो सब मिल बाॅंटि कऽ हमसब खाइ छियै प्रसादके नुमामे खेलहुॅं आओर सबके दैत गेलहुॅं जेकि लिअ भैया सब कोइ मिलजुल कऽ खाउ कोइ अपना आपसमे दुश्मनी नहि राखू ई पर्ब भगवानके छै हमसब भगवान का ही सक्षम छियनि आओर हमरा एहिठाम जाइयौ अखन अहाँके जे छै शंकर जीके स्थानमे शिवरात्रियोमे जे छै शिवजीके पूजा होइ छनि ओहिमे जे छै पूरा प्रसाद बनै छी सब कोइ मिल करके अपन खाय पीबै छी हनुमान जीके स्थानमे हनुमान जीके मन्दिरमे हमसब जे छै ओतऽ सुन्दरकाण्ड करेलहुॅं रामनवमीमे सुन्दरकाण्ड करेलहुॅं दुर्गा पूजामे जे छै भगवती स्थान दुर्गा स्थानमे हमसब नओ दिन प्रार्थना बिनय करै लए जाइ छियै साँझमे बिनय कए करके एलहुॅं ओकरा बादमे प्रसाद खेलहुॅं अपना चुपचाप फेर घर पर रहि गेलहुॅं हमरा गाँव सऽ किछु हटि कऽ आठ किलोमीटर दूरी पर दसौथ गाँव छै ओतऽ कृष्ण जन्मष्टमी होइ छै तीन दिन मनायल जाइ छै आओर तीन दिनमे हमसब बहुत सहयोग करै छियै आओर जाय छियै जा करके दर्शन कै कऽ अबै छियै कुरसो दुर्गा स्थान ओहो मे हमसब नओ दिन मे दूओ दिन तीनो दिन चलि गेलहुॅं दर्शन कए करके एलहुॅं नबादा भगवती स्थान सप्तमी कऽ या पंचमी कऽ दू दिन जाइ छियै किएकि ओतऽ कारण भीड़ बड़ होइ छै जे हाले जादा समय नहि दय पेलहुॅं गाँव सऽ कनी लम्बा परि जाइ छै हमसब उपास मे रहै छी आओर अहाँके कसररमे हमरा एकटा भगवती छथिन जिनका शंभू बाबाके नाम सऽ जानल जाइ छनि ओतेहो हमसब दू दिन पंचमी आओर अष्टमी सप्तमी कऽ जाइ छियै दर्शन कए कऽ आबै छियै बाकी अपना दुर्गा स्थानमे रोज शाम कऽ कीर्तन भजन होइ छै ओहिमे रहै छी रहि करके हमसब अपना सब सहयोग दान दै छियै कोनो तरह के झंझट नहि कोनो ओ नहि आओर ओकरा बादमे हमसब अपना पालीमे हमरा एकटा डीहबार बाबा स्थान छथि ओ हमर गाँवके सब श्रेष्ठ देवता छथिन हुनके हमसब जे छै अपन मानदान केलहुॅं कीर्तन भेल सालमे सब किछु धर्म सब कोइ मिलजुल कऽ ओतऽ मनबै छियै बगलमे विश्वकर्मा जीके स्थान छथि ओहिमे सत्रह सितम्बर कऽ ओतऽ हमसब पूजा पालन करै छियै तीन दिन तक नाच मेला सब किछु रहै छै कोनो दिक्कत नहि भरपूर सँ हमसब ओसब देखलहुॅं आओर देख करि कऽ अपना शांति पूर्वक सऽ घर एलहुॅं घर एलहुॅं अपना तीन दिनका बादमे बिसर्जन भेलै जे जहिना भेलै से सब कोइ आपसमे घाटा लगलै तऽ सब कोइ मिल करके ओ करल जेतै आओर छठि हो आओर ओकरा बादमे जे छै घाटा लागलै तऽ ओकरा जे छै हमसब अपना जे छै अपना जेब सऽ देलहुॅं आ नहि नाफा भेल तऽ सब किछु अपना जे छै वएह मे बराबर भऽ जाइ छै